भारतातल्यो कला शैली जे अद्रुश्य जावपाक पावल्यात पयली म्हटल्यार केरळांचो पपेट आर्ट आदी पपेट आर्ट आमकां खूब पळोवपाक मेळटाले पण जशें जशें ड्रामा येयले नाटकां येयली पिक्चरां येयली तशें तशें पपेट आर्टाक लोक भाव दिवपाक कमी गेलो गोंयांत पळोवंक गेल्यार धालो आदी खुबशीं बायलां धालो घालताली कारण ती कामांक वच नाशिल्ली तेंचे कडेन टायम आसलो पूण आता पोवपाक गेल्यार खुबशीं बायलां कामांक लागल्यात थोडो लोक गांव सोडून शहरान रावपाक लागल्यात म्हणून आता धालो कोण घालपाक वचनात तेज्या खातीरूच आमकां ही कला राखून दवरपाची गरज आसा राजस्थानांत पोंक गेल्यार मिनाकरी आर्ट मिनाकारी आर्ट आदी लोक आप आपल्या घरांचेर काडटाले पण जशें जशें लोक बिल्डींगो वा आनीक आनीक व्होडली घरां बांदपाक लागले आमकां मिनाकारी आर्ट पळोवपाक कमी मेळटा मुर्तीकार म्हटले जाल्यार आदी चिकट मात्येच्यो मुर्ती करताले पूण जशें प्लास्टर ऑफ पेरिस येयले तशें मुर्तीकारांची किंमत सुद्दां कमी जाली तेंका आतां भाव मेळना हातीन केल्ली मुर्ती ही खूब सुंदर आसता पण आता चडशे लोक प्लास्टरचे गणपती प्लास्टरचे दुर्गा वा कृष्णा घेवपाक पयतात चिकट मातयेचे कोण घेवपाक पळयनात त्या खातीरूत आमकां ह्यो सगळ्यो कला राखून दवरपाची गरज आसा